अपने सभ कहै छियै ने जे धर्म अछि जे मने अहाँकेॅं आकर्षित करऽ बला या कोनो ई हम बुझै छियै ने जे हम ब्राह्मण छी हँ तऽ अहाँ कहबै कि अहाँ ब्राह्मण छी तऽ अहाँके दोसर जाति केना नहि पसन्द अबैया पसन्द सभ जाति एके आ मनुष तऽ एके होइ छै खून तऽ एके होइ छै केओ आइ तक नहि कोनो डाक्टर या बैज्ञानिक या कोइ अथि बता देलक हँ जे खून अलग अलग होइ छै मनुष के नहि सभके खूनके रङ्ग लाले होइ छै तऽ हम जेना अपने सभ कहै छी ब्राह्मण छी तऽ पहिरै छी कपड़ा लत्ता जे किछु लेकिन देखियौ हम ब्राह्मण छी लेकिन हमरा मुसलमान जाति के अथि बहुत नीक लागैया कल्चर किएकि ओकर कपड़ा जे छै ने जे बहुत ढकल रहै छै चाहे बच्चा रहै तैयो माथा ढकल रहै छै बड़का रहै तऽ बुरका पहिरने रहै छै ई सन्स्कृति सभ्यता ओकरा सभमे हमरा सभ बड़ नीक लागल अछि पर एक बेर अपना सभमे पर्लियामेन्टमे बातो भेल रहै हँ जे मने बुरका हटबऽ के छै एना ओना लेकिन हमरा बहुत नीक लागल ने खराप लागल जे किए हटतै ई जे चीज नीक छै तकरा लोक हटबै छै आ जे खराब छै तकरा लोक नहि हटेतै आ नीक चीज केँ हटा रहल छै ओकरो धर्म छै ओकरो कल्चर छै हम ब्राह्मण छी लेकिन हमरा ओकर कल्चर पसन्द अछि ई बात होइ छै हँ तऽ हुनका सभके कल्चर हमरा बहुत नीक लागैया कपड़ा ढकल रहै छनि हँ ई सभ कोनो ई नहि छै जे रोडी हटेनाइ नीक बात अछि खराब बात केँ हटाबियौ नीक बात केँ रहऽ दियौ हँ हुनका सभके कल्चर पसन्द अछि